جی میں ایل آئی سی سے بات کر رہی ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کو ٹرم لائف انشورنس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چہیے پین کارڈ ہونا چہیے جو آپ کا نامنی بنیں گے ان کا بھی آدھار کارڈ پین کارڈ اگر آپ اپنے بچے کے لیے لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے میم ٹرم پلان تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا یہ سمجھیے اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیوں لیا ٹھیک ہے میم اب میں بتا دوں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے ایک جو آپ کی نامنی بنے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ اگر آپ ںہیں بھی رہتے ہیں تو آپ کا جو اماؤنٹ ہوگا جو آپ کی رقم ہوگی وہ اس کو ملنی ہی ملنی ہے اور اس کو جو ایک جو آپ کا جو آپ اماؤنٹ پے کیے اگر آپ نہیں بھی ہوں گی تب بھی وہ اماؤنٹ کمپنی دے گی اور آپ کا جو بچہ ہوگا یا آپ کا جو بھی نامنی ہوگا آپ کے پریوار والا اس کو یہ یہ جو آپ کا آپ نے رقم جو ایک سوچی ہے وہ اس کو ضرور ملے گی یہ آپ پہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے قسطیں ادا کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو ہر پورے سال کی ایک بار میں بھی قسطیں جمع کر سکتی ہیں جی بہتر جی جی بالکل ہمارا آفس ہے بارہ کھمبا روڈ کناٹ پیلس سیکنڈ فلور ہنس بلڈنگ میں ویسے تو میم ہمارا آفس منڈے ٹو سٹرڈے ہی کھلتا ہے آپ آ سکتی ہیں